हमराके दाल भात आओर चोखा सबसँ अधिक पसन्द लागै छै कियाकि ई दाल भात चोखा जे छै तुरन्त बनि भी जाइ छै आओर इसमे सबकुछ भी कम लागै छै तेल हल्दी नमक मसाला पानी आओर बहुत जल्दी बनि जाइ छै खाइमे भी बहुत अच्छा स्वाद लागै छै एकर दाल भात चोखा जे छै चाहे कतनो आदमी छै बनाबैमे गुस्सा भी नहि आबै छै आओर बनानेमे अच्छा लागै छै इसीलिए दाल भात चोखा बहुत अच्छा भोजन हमरा पसन्द आबै छै काहेकि इसमे गैस भी कम यूज होइ छै एकेमे दालमे ही आलू डाल देतै डालि दै छिए आओर भातके कुकरमे डालि दै छिए भात उधर बनि जाइ छै आओर दाल चोखा दालमे आलू दै छिए इएहमे भी दाल आलू भी सिझ जाइ छै फिर बादमे दाल वाल मिलैकऽ आलूके चोखा बनाकऽ तुरन्त चोखा आओर दाल भी तुरन्त छौँकल चलि जाइ छै इसीलिए दाल भात चोखा जे छै हमरा बहुत अच्छा नीक लागै छै